हमर बौआ आठमा आठमा पास कए कऽ चैत इएह सुखपुरसँ चैत मनी मध्य विद्यालयसँ आठमा पास कैलक हँ आब हमरा ओकरा आगाकेँ नामाङ्कन करबैके करबैके छी जकर डेट निकलि गेल हँ एक तारीखसँ लअ कऽ दस तारीख तक ओ डेट छी ओहिके लेल हम सुखपुर हाई इसकुल एलहुँ हँ ओतय हम प्रिंसिपलसँ बात कयलहुँ तऽ प्रिंसिपल हमरा कहलक जे बौआके आधार कार्ड आठमाके मार्कशीट टी सी आओर आवासीय ई सब लए कऽ आबैए लऽ आओर माता पिताके माता पिताके माता पिता के आय आओर आधार कार्ड लएकेँ आबैके लिअ एतय एतय नि शुल्क नामाङ्कन भए रहल यऽ हम चाहैत छी जे अपन बौआके इएह सुखपुर हाई इसकुलमे नाम लिखा दियैक ई सब हम पता कऽ कए गेलहुँ हँ हम काल्हिखन अपन बौआकेँ लए कऽ आएब आओर इएह सुखपुर हाई इसकुलमे नाम नामाङ्कन करबाए देब एतुका शिक्षा बहुत बढ़िआँ छै एतुका टीचरो सब बहुत बढ़िआँ छै शिक्षाके एतय सब एक समान देखल जाइत छै ई हाई सुखपुर हाई इसकुलक शिक्षा बहुत बढ़िआँ छै एतय पढ़ाइयो बहुत बढ़िआँ होइत छै इएह लअ कऽ हम सोचलियै हँ कि अपन बौआकेँ इएहमे एडमिशन करेबैक आओर सबसँ नीक बात ई छै कि एतय नि शुल्क नामाङ्कन होइत छै एक भी रुपआ एतय नहि लागैत छै आओर पढ़ाइयो बढ़िआँ छै हमर बौआ इएहमे मिडिल इसकुलसँ पढ़लक हँ आओर बगलेमे हाई इसकुल यऽ कोनो पढ़ाइ लिखाइ मे कोनो दिक्कत नहि हेतैक इएह लअ कऽ हम इएह इसकुलमे अपन बौआक नामाङ्कन करबाए देब